हेलौ अह ओइ दुमनियाव माबा लायनो गोनां दंमोनलै फारनिसार न'नि औ दा माजों लायगोन नोंथांनो मा मा गोनांथि जादोंलै आंनोथ बहुथ नांगौ दंफाङाथ' सिगुनफोरबा मोजां जायो आरो बै हासार थानाय बिदिबाथाय मोजां जायो आंनोबो बेखौनो गोनांथि जादोंमोन दा हासार गोनांबा बेसेसो दाम थांगोन बेखौनो सान गाम्बारि दंफाङाबो जायो रान्नाय जानांगौ गोबाव थानाय दामाथ' बहुथ जागोन बादि सानदों आङो दामाथ' बहुथ जागोन लायनायाथ' गारि लानदांजोंनो लायनांसिगोन बादि मोनदां भारायासो बेसेसो लागोन दा लायनांगौआथ' बहुथ दं आंनाबो किरकि फाल्लाबो दं बिसिना माबाबो दं फालेंबो दं दामफोरासो बहुथ थांसिगोन ओमफ्राय

जमा रायलायनानै खालामनोसै दामफोरखौ

दुमनियावनो ना होमबा

दे होमबा खबर हरलायबानो जाबाय दे